हमरा सबके तऽ पहिले अंग्रेजके जमाना रहै तऽ बड़ी दिक्कत दै मारै पीटै खेती खेती खेती उती किछु नहि करै दै छलै हमरा सबके तऽ किछुके अथी नहि मिलैत है अंग्रेज मार पीटके सबके बे यहाँ से बेलगाके कोइ काम धन्धा नहि करै दे ने खाय पीय दै आजादी हमरा सबके ना मिलल रहै बहुत जादा सबके अथी करै अंग्रेजके जमानामे आब छलै तऽ हमरा सबके राज अखनी होल है कि हमसब अपन गरीबीके सब काट रहल छलियै तऽ हमरा सबके बाबा भीमरावके तरफसँ हमरा सबके मिलै तऽ ओही सब हमरा सबके सब तरह आजादी दिलबलकै बेलगाके बेलगा देलकै यहाँसँ सबके मारि पीटके बेलगा देलकै तऽ हमरा सबके आजादी मिल गेलै अंग्रेजके बेलगा कर नहि तऽ हमरा सबके तऽ बहुत दिक्कत हो जाइ हो छलियै अंग्रेज तऽ हमरा सबके रहै नहि दैत रहै ने बाल बच्चाके रहै दैत रहै शान्तिसँ सबके मारि पीटके गरीबके भगा भगाबेके लेल चाहैत रहलियै हमरा सबके आजादी नहि मिलैत रहले तऽ आब हमरा सबके तऽ अंग्रेज चल गेलै मारि पीटके सब बेलगा देलकै तऽ हमरा सबके बिहारमे रह गेलीय तब हमरा सबके आजादी मिलल है बाबा भीम रावके तरफसँ हमरा सबके मिलल है आजादी तऽ अभी हमसब जीवन जी रहल छी बाल गोपालके अपना पोष पाल रहल छी गरीबीसँ मुक्ति हती अपना कैसहूँ अंग्रेजके जमानासँ तऽ मुक्ति छलिय हमसब अभी अच्छासँ तनिटा जी रहल छलियै हमसब आब आब आब एतेसँ अच्छा जीवन आर बाल बच्चाके बीततै